हेलौ आदा नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव जों फेमेली मेम्बार्सफोरा ओंखाम जाहैनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव मासिफोरा एबेलेबेल दंना गैया आरो समखौ गोसोबायदि मोनगोना मोना आमफ्राइ नोंथांनाव गारि पार्किं दंना गैया जों फेमेली डिनार खालामनो थांनो नागिरदोंमोन नोंस्रानाव नोंथांनि रेस्टुरेन्टआ बेसे टाइमाव बन्द' जायो नोंथाङा बेखौ खोन्था हरनो हागोन नामा